دوڑنے کے لیے میرے پاس کیمپس کمپنی کے اور ایڈیڈاس کمپنی کے شوز ہیں اور میں انہیں اس لیے ترجیح دیتا ہوں کیونکہ وہ کافی آرام دہ معلوم ہوتے ہیں اور کافی زیادہ مسافت طے کرنے کے بعد بھی ان کی وجہ سے پیروں میں تکلیف نہیں محسوس ہوتی میرے پاس کھلیوں کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے لیکن میں عموماً ڈھیلے کپڑوں کو پہن کر جوگنگ کرنا اور دوڑنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ ہر طریقے کے کپڑے میں میں اپنے آپ کو آرام دہ محسوس نہیں کرتا ہوں